ना हमनायनि बेलायाव माखासे जेंनाफोर जायो माब्लाबा जोङो नुवा खोनाया खेवालि जे लानानै सारनायाव मालाबा मुरायावनो सारसिनहरफ्लांनानै जोङो बेफोरखौ थब्ल'नानै लायनायाव खस्थ' जायो थेवब्लाबो जोङो बे जेखौ मोजाङै बासायनो थाखाय जोङो थब्ल'नानै लायनांगौ जायो माब्लाबा एफा एनै जिबोयोबो दा बेफोरखौ जोङो मोजां रोखोम माने सुथेफिननानै जोङो बाहायफिननांगौ जायो माब्लाबा खेवालि सारनानै बोखांनाय समावबो माब्लाबा अन्थाय एबा जेंसिफोराव नांनानै हायसिलाबोयो माने बुहुद जेनां जायो आरो मानि जे सानायनि बेलायावबो जोङो जेनि बेलायावबो मालाबा बिदिनो जिबौफोरानो नांनानै बे जिबौफोरखौ जोङो माब्रैहाय बखनो हागोन बेफोरखौ माने जोङो बेराद खस्थ'यै खालामनानै माने बखनानै जोङो जेखौहाय जोङो मोजाङै लाखिनांगौ जायो आरो माब्लाबा ना गोग्रोमनायावबो जोङो माने ना सिंगिफोरखौनो दांफ्लाङो माब्लाबा गाफ्लाङो दा बेफोरनि बिसा माने बहुद माने बिस गोनां आरो बेनि बिसा साननै सानथाम गाहाम बेफोरबादि थायो दा जों बिदिनो माब्लाबा मलमफोर फुननानै जोङो इसे एनै सागाहोयो माब्लाबा नानि खिखौनो जोङो फुननानै बिजोंनो सागागोन होननानै जों फुननानै लानायाव जों सागानाय मोनो आरो ना बोननायनि बेलायावबो बोरसिजों जोंना बोनो बेनि बेलायावबो जोङो माब्लाबा ना बोननायाव जोङो हाग्राफोरखौ साफा खालामग्रोनांगौ जायो साफा खालामनायावबो जोङो हाबनानै साफा खालामनांगौ जायो दा बेनि बेलायावबो दैयाव बेद्लाव थायो बेद्लावजों अरजायो जोङो दा बे बेद्लाव अरनायावबो जोङो माने सानाय मोनो थै गयो दा बेनिफ्राय जोङो नाखौ बोनो आरो ना बोननायावबो बे नाखौ अरनानै नाया जेब्ला बोग्दोलालाङो मालाबा थाबथाबोयो बोरसिया जबोयो बेबायदि आरो लोगोसे अखा हानाय खोरोमनाय बेफोरावबो जों बुहुद माने खस्थ' मोनो ना लायनायनि बेलायाव माब्लाबा अखा खोरोमना होयो सारन्थाय गावना होयो बेफोराव माने बुहुद गिलुं गिलुं माने गिनांगौ जायो आरो बारहुंखा माब्लाबा समाव बारहुंखा बारबोयो बेफोरखौ जोङो माने खाबु लानानै बबेबा मोनसे हाब्रां फोराव जोङो थानानै गावखौ बासायनांगौ जायो बेनो आरो